सभी स्वास्थ्य केंद्र पर एक उपस्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए सभी पंचायत में जहाँ की सभी गरीब लोगों को इलाज हो सके अच्छे से अच्छे और सभी उपस्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर किराना चौबीस घंटा उपलब्ध जरूरी है जहाँ की हर चेकअप हो सके और बाहर लोग जा नहीं पाते हैं गरीब से गरीब लोग इलाज के लिए मर जाते हैं जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगी स्वास्थ्य सेवा केंद्र वहाँ पे अच्छा से इलाज हो सके और मैं यही चाहूँगी कि सभी उपस्वास्थ्य केंद्र के सेवा केंद्र पे सभी पंचायत में एक उपस्वास्थ्य के सेवा केंद्र होनी चाहिए जहाँ की अच्छी से अच्छी इलाज होनी चाहिए जहाँ सभी सुविधाएँ होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड हो ब्लड चेकअप हो सभी सुविधा हो सके सभी इलाज हो सके सभी तरह की और सभी तरह की सभी दवाईयों की उपलब्धि होनी चाहिए जहाँ की गरीब से गरीब सभी अपनी इलाज करवा सके सभी अपनी जान बचा सके नहीं तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं नहीं इलाज सही से सही ढंग से करवा पाते हैं जिनके लिए आदमी की हो जाती है और सभी तरह की इलाज होनी चाहिए जहाँ पे सभी दवाई होनी चाहिए चौबीस घंटा नर्स होनी चाहिए सभी डॉक्टर को भी चौबीस घंटा रहनी जरूरी है सभी सेवा केन्द्र उप सेवा केंद्र पे जहाँ पे अच्छे से अच्छे इलाज होनी चाहिए सभी गरीब अपने इलाज करवा सकते हैं सभी को बेहतर इलाज हो सभी को सब चीज होनी चाहिए जहाँ पे गरीब से गरीब अपना इलाज करवा सके एम्बुलेंस की सुविधा हो अगर बाहर जाना पड़े तो बाहर भी जा सकते हैं अपना जैसे सदर हॉस्पिटल जा सकते हैं उपस्वास्थ्य सेवा केंद्र पे जो सुविधाएँ नहीं है तो अपना जा सकते हैं एम्बुलेंस रहनी चाहिये सभी पंचायत में एक उपस्वास्थ्य सेवा केंद्र पे सभी अपना इलाज करवा सकते हैं गरीब से गरीब भी और सबको इलाज सही दवा ढंग से दवाई मिले सबको सब चीज होनी चाहिए